हैलो हां जी हां जी तुस तैतीराह् दा बोला दे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा केह् केह् समान पेदा थुआढ़े कोल दुद्धा आह्ला

अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा कलाड़ियां शैल कलाड़ियां हैन थुआढ़े कोल अच्छा अच्छा ते दुद्ध कि'यां किलो

अच्छा स्हत्तर रपेऽ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

दिक्खो जी एह् सानूं चाहिदा कोई कोई दस किलो हारा पनीर चाहिदा ते दस किलो हारा दुद्ध चाहिदा रेट स्हेई स्हेई रेट दस्सी ओड़ो केह् लागे अच्छा अच्छा ते कलाड़ियां बी थुआढ़े कोला थ्होई जंदियां जादा लैनियां होन तां कट्ठियां अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ जी चलो ठीक ऐ जी असें आन्ने आं थुआढ़े कोल लान्ने आं थुआढ़े कोल चक्कर ऐ ठीक ठीक ठीक ओके